मां गीजर ऑडरु कयो हो छाजे करे की सिलैंडर महांगो थी वियो आहे ऐं आहे न गीजर में छा फ़ाइदो आहे की हिकु ॼणो हिकु बाल्टी सुठे नमूने सां जल्दी गरमु थी थो वञे ऐं सनानु करे थो सघे ऐं पहिरीं मूंखे ॾाढो ॾपु लॻंदो हो की ॿार नंढड़ा आहिनि बटन वटन चालू कनि सोट वोट लॻे पर हाणे मूंखे कोई ॾपु वपु कान्हे तंहिंजे करे मां त ॾाढी ख़ुशि आहियां इन गीजर खां पोइ पाणी गरमु झटि थी वञे ऐं जल्दी कोई ॻाल्हि जी मग़ज़ि मारी बि न सिलैंडर बि ॾाढो महांगो थी वियो भाई ऐं इन में त लाइट बिल बि घटि थो अचे ऐं कोई मग़ज़ि मारी बि कान्हे ऐं तंहिं खां सवाइ आहे न झटि थी वञे बस बटन चालू कयो ऐं पंज मिंट में त हिकु बाल्टी गरमु थी थी वञे ऐं हिकु ॼणो ख़ुशी ख़ुशी सां सनानु करे थो सघे ऐं बसि कोई दिक़त बि कान्हे